जी हा मां सिंधीअ में रामायण नाले हिकु किताबु पढ़ियो हुयो जंहिंमें त कहाणी हुई त श्रवण कुमार पंहिंजे माउ पीउ खे इन टोकरियुनि में विहारे करे कंधे ते तवाटी ठाहे करे उन ते तीर्थ करण लाइ वठी पियो वञे हिकु भेरो हू नदी किनारे पहुतो उन जे माउ पीउ खे ॾाढी उञ लॻी माउ पीउ सूरदास हुया श्रवण कुमार उन खे नदी किनारे विहारे करे ऐं हिकिड़ो मटको खणी करे नदी मां पाणी भरण लाइ वियो ऐं पाणी भरे पियो गड़ गड़ जी अवाजु ॿुधी राजा दशरथ खां उन्हीअ समय शिकार लाइ निकितो हो उन गड़ गड़ आवाजु ॿुधी करे सोचो के हे कोई हरण आहे उन तीर हलायो तीर वञी श्रवण कुमार खे लॻो ऐं तॾहिं ऐं उन श्रवण कुमार प्राण त्याग करे छॾिया जॾहिं दशरथ उते पहुतो हुन इहो ॾिठो ऐं श्रवण कुमार खां पुछियो श्रवण कुमार जो इहो ॾिसी करे मटको ऐं श्रवण कुमार ऐं उहो मटके में पाणी भरे करे जॾहिं उन जे माउ पीउ वटि पहुतो ऐं उन्हनि खे पाणी ॾिनई पर पाणी उन खां न वरितो हुननि पाणी हुन खां न वरितो इहो दृश्य ॾाढो भावुक हुयो ॾाढो दर्दनाक हो मूंखे ॾाढो इन ए भावुक करे छॾियो दृश्य उन हिसाब सां इहे दृश्य रामायण में बि ॾेखारियो वियो हो हे रामायण सीरीयल हुन में बि ॾेखारियो वियो हो ॾाढो भावुक दृश्य हो उन पाणी स्वीकार न कयो ऐं उन खे श्राप ॾिनो दशरथ खे कि असांजे पुट जे विरह में देह त्याग कयूं था तीअं तू बि पंहिंजे पुट जे विरह में रुदन कंदे कंदे त्याग कंदे ऐं इहा घटना सत्य थी राजा दशरथ बि राम जे विरह में देहु त्याग कई हीउ दृश्य ॾाढो भावुक हुयो